हैलो हा उशा अप्लायंसेज उशा अप्लायंसेज जो नालो कंपनी आहे न इहा दादा दुकानु आहे न हा ॿुधो न मूंखे पंहिंजी मुंहिंजो घरु हाणे मां कल्याण शिफ्ट कयां थी त मूंखे टीवी वॉशिंग मशीन पंहिंजी फ्रिज ऐं ओवन खपे त दादा मूंखे तव्हां ॿुधाए सघंदा कहिड़ी कहिड़ी कंपनीअ जो कीअं कीअं वठां मां न स्पिलट स्पिलट एसी खपे मूंखे

हा ओनिडा जी आहे ओनिडा जी ओनिडा कंपनीअ जी आहे तव्हां वटि ॾेढु लीटर जी

अछा त तव्हांजे हिसाबु सां कहिड़ी एलजी सुठी आहे

अछा ठीकु आहे ऐं फ़्रिज में दादा कहिड़ी वञे मूंखे वॾी खपे हा वॾी खपे वॾी हा वॾी खपे एलजी जी आहे हा स्लाइड डोर न न डबल डोर डबल डोर डबल डोर सिंगल डोर डबल डोर हा अछा सैमसंग जी हूंदी हा अछा ऐं दादा मुंखे ओवन बि खपे

ऐं टीवी मूंखे चालीह इंचनि जी खपे हाल ला ऐं ॿ नंढियूं टीवी खपनि रुमनि लाइ न ॿाएतालीह ॿाएतालीह हा हा ऐं अंदरि रुमनि लाइ नंढियूं नंढियूं खपनि न चोवीह इंचनि जी हा हा ऐं वॉशिंग मशीन ऑटोमेटीक खपे दादा मुंखे फुली ऑटोमेटीक खपे पाणीअ जी त काई दिक़त कोन्हे का हा हा त त तव्हां दादा मूंखे हिननि सभिनी शयूं ते डिस्काउंट त ॾींदव न

पर असां चऊं था तव्हां कमायो न असां हिन करे मांं तव्हां खे ॾे आई आहियां मां छा थी चवां अंकल मां तव्हांजे हिकु दफ़ो दुकानु ते अचां त मां तव्हां खे ॿुधायां थी हीअ हीअ शइ अचे पोइ तव्हां मूंखे ॾियाराए मोकिलिजो

हा हा ठीकु आहे दादा

ऐं ठीकु आहे दादा हुनजी शयूं जी डिलेवरी बि जल्दी ॾिजो मूंखे

हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल